अपना गाम के हम सब तऽ छी गरीब हमसब बटैये खेती करै छी लेकिन खेती मे तऽ कोनो आमदनी नहि होइया तऽ ई बन्दर सब तऽ सबटा खा जाइया तैयो करै छी गरीब लोक की करऽ पहिने खेत जोतबै छी ओहिमे ट्रेक्टर सऽ जोतबै छी तऽ ठकराओ लै छी तऽ परेशान होइ छी तऽ कदबा करै छी ओहि मे बिया बुनै छी रोपै छी तब पाकैया कनीटाके आधा बटैयो वला के दऽ आबै छी आधा रहैया ओहिमे तऽ सबटा बन्दरे खा जाइया ई सबके साधना तऽ ई सब नहि करै छथिन एहि गाममे तऽ जेहन हाल केने छै से बटैया वला तऽ मैरे जाइ छै कतौ किछो नहि छै ई सब तऽ अहाँ अपनासब के सोचबइ ने ऊपजै दै छै तऽ हमसब बटैया खेती करै छी तऽ एहि मे सब रहै छी खेती वला के तऽ कतौ प्रॉफिट नहि छै तैयो गरीब लोक की करतै खेती मे तऽ सहिए होई छै

उपजै तऽ नहि हें दै छै करै छियै परेशानी भऽ जाई छै कोनो आमदनी नहि होई छै